असां हर हिकु त्योहारु ॾाढी धूम धाम सां मल्हाईंदा आहियूं ऐं जे ॾियारी चाहे ॾियारी हुजे चाहे गणेश हुजनि चाहे माता हुजे ऐं हिननि खे असां गणेश जे टाइम में नंढी नं असां गणेशन जे अचण खां पहिरियों ई असां उन जी ॾाढी तयारी कंदा आहियूं ऐं नंढियूं नंढियूं मूर्तियूं बि गणेश जी ठाहींदा आहियूं ॾियारीअ ॾींहुं असां हटड़िनि जी बि पूजा कंदा आहियूं ऐं उहे हटड़ियूं बि घर में ठाहींदा आहियूं उन्हनि जी ॾाढी देखभालु असां हुननि जी ॾाढी सुठियूं सुठियूं मूर्तियूं ठाहींदा आहियूं गणेश भॻिवान जी सुबुह शाम आरती बि कंदा आहियूं ऐं ऐं घर वारनि खे ॾाढियूं मूर्तियूं वणंदियूं आहिनि मस्त मस्त ठाहींदा आहियूं ऐं घर में असां गणेशन जी गणेशन जो विसर्जन बि घर में कंदा आहियूं ऐं उन्हनि खे सुठी तरह सां विसर्जन कंदा आहियूं ऐं ऐं स्वागत बि सुठी तरह सां कंदा आहियूं फूलनि सां ऐं उन्हनि जी सुठी पूॼा वूजा कंदा आहियूं असांखे ॾाढो सुठो लॻंदो आहे